जय झूलेलाल असां कोई बि शुभ कार्य करण खां पहिरिंयो गणपति भॻवानु जी अराधना कंदा आहियूं गणपति भॻवानु जी पूजा कंदा आहियूं हुनखां पोइ असांजो ईष्ट देव झूलेलाल भॻवानु जी पूजा कंदा आहियूं उनखां पोइ असां टिनिनि देवी देवताउनि जी पूजा कंदा आहियूं जंहिंमें भॻवानु ब्रह्मा भॻवानु विष्णु ऐं भॻवानु शिव आहिनि हुनखां पोइ असां घर जी नियाणी या महाराजनि खां सत्यनारायण जी आरती कराईंदा आहियूं महाराजनि खां असां हवनि कराईंदा आहियूं असां महाप्रसाद में पहिरों असां सत नियाणीनि खे रोटी खाराईंदा आहियूं असांजे आसे पासे में असां माण्हुनि खे रोटी खाराईंदा आहियूं ऐं सॼे परिवार सां असां महाप्रसाद जो भोग कंदा आहियूं